नमस्कार हमको मैम वो थ्रेडिंग करवानी थी

अच्छा त अच्छा आपका पालर कहाँ है अच्छा अच्छा कितने पैसे लेती हैं अच्छा और बाल भी कट अच्छा अच्छा थ्रेडिंग के कितने पैसे अच्छा तो कुछ कम नहीं करेंगी कुछ कम नहीं करेंगी क्या अच्छा बताईए तो पहले अच्छा अच्छा और हमको फेसियल भी करवाना है ब्लीच भी करवानी है अच्छा कितने कितने वाली है अच्छा अच्छा रेट आपका बहुत महंगा है नहीं कुछ कम करो कुछ कम तो करो आईए क्या होता है आ ही तो जाएंगे हम तो आ ही जाएंगे पहले पैसे कम करो अच्छा अच्छा तो ठीक है फिर और बाल हमको हेयल स्टाइल बनवाना है सिर्फ बाल कटवाने हैं कितने पैसे लोगी अच्छा थ्री स्टेप बाल कटवाने हैं हमको अच्छा थ्री स्टेप के कितने पैसे पड़ेंगे अच्छा अच्छा तो थोड़ा बहुत कम कर लेती तो कटवा लेते आके अभी नहीं थोड़ा बहुत तो कम अरे थ्रेडिंग भी बनवानी हैं बाल भी कटवाने है और फेसियल भी करवाना है तो कुछ बहुत तो कम ही करो जी अच्छा अच्छा तो ठीक है अभी हम आ रहे हैं अच्छा अच्छा अच्छा नमस्ते